हलो तव्हां हेमां लालवानी वकील था ॻाल्हायो मां आहे न अॼु आहे न मां बाज़ारि में वई हुअसि सामान वठण त मुंहिंजो पर्स आहे न के खसे छॾियो हथ मां ऐं आहे न मां उहो पर्स खसे उनमें मुंहिंजा आधार कार्ड मुंहिंजा जरूरी कागर पियल हुआ त मुंहिंजा उहे खसे वियो आहे त हाणे मां छा कयां मां मां पुलिस कमप्लेन बि कई मां ओॾीमहिल ई व उते पुलिस वारे वटि वियसि उनखे मां लिखायोमास भई दर्जु करायोमास ॿुधायोमास सभु त मुहिंजो ईअं फरे खसे वियो आहे मुंहिंजा इन में पन्ना ज़रूरी आहिनि हुन चई ठीकु आहे असां कंदासीं तुंहिंजो कमु ऐं अॼु वञो सुभाणे ॾिसंदासीं तव्हां सुभाणे अचिजो त पोइ मां सुभाणे ॿिए ॾींहं बि वियसि मां उन वटि ॿिए ॾींहं मां ॿ ते दफ़ा धिक्का खाधा आहिनि पर मुंहिंजो को कमु कोन्ह कयो अथन उते ऐं न दादु ई कोन्ह था ऐं पाण घटि वधि मुसां ॻाल्हाइनि था चवनि था हलु हलु हलु जरूरी कोन्हे हिते अचनि जो जॾहिं कमु थींदो तॾहिं तोखे ॿुधाईंदासीं हाणे न अचिजईं हाणे मां केॾां वञा हूअ आहे न उनजो नालो आहे घनश्याम दास ॿापू आहे उहो हा ॿापू पुलिस वारो हो मूंसां ॾाढो घटि वधि ॻाल्हाईं ऐं मां हिकु ॿुडी लॻी पई आहियां सीनियर सिटीज़न लॻी पई आहियां घणा दफ़ा धिक्का खाधा अथमु तॾहिं बि मुंहिंजो कमु कोन्ह कयो अथन ऐं ईअं त कोन्ह थींदो आहे पुलिस वारा मदद कंदा आहिनि माण्हूंअ जी त हीअ मदद त कोन्ह था कनि पाण ॿीणो छिड़िॿूं ॾई करे मूंखे हितां खां बॼायो अथन चई वञु वञु वञु हा पोइ तोखे क की कमु थींदो तॾहिं तोखे ॿुधाईंदासीं ऐं कनि कुझु कोन्ह था उते वञा थी त बसि तव्हां मुंहिंजी मदद कयो मूंखे पंहिंजा पन्ना जरूरी वारा मिली वञनि ऐं आधार कार्ड इहे मिली वेंदा न त तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी तव्हां वकील आहियो मां तव्हांजो नालो ॿुधी करे ई तव्हां वटि आई आहियां ठीकु आहे तव्हांजी महिरबानी